भारत में लोकप्रिय योग गुरु यस यंगर और रामदेव बाबा हैं जो तरह तरह के योगा सिखाते हैं और बहुत से लोग देश विदेश में इनसे योगा सीख चुके हैं कोई टीवी पर तो कोई मोबाइल पर कोई चैनल पर कुछ लोग तरह तरह के योगा देख कर उसके बाद वे नकल करते हैं रामदेव बाबा के यस यंगर जो है बहुत पुराने योगा का है जो कि तरह तरह के और बहुत बेहतरीन योगा सिखाते हैं यो रामदेव बाबा भी जैसे मैं एक एक पैर को कंधे पर लेकर देखे हैं हम लोग भी टीवी में और एक हाथ को ऐसे सबसे आसान तरीका योगा है उसके बाद जा कर योगा जो है बहुत अच्छा लगता है सबको इसीलिए बहुत बहुत लोग प्रसन्न होते हैं जो बहुत तरह तरह के योगा जो करते हैं रामदेव बाबा सब को अच्छा लगते हैं जैसे टीवी पर दिखाया जाता है जो रामदेव बाबा को एयर डिस में दिखाया जाता है उसके बाद जा कर मोबाइल में दिखाया जाता है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उस योगा को जो हम भी करें उससे शरीर भी अच्छा रहता है खिंचाव रहता है तनाव रहता है उसके बाद जा कर स्वस्थ रहते हैं हम सभी सभी स्वस्थ रहते हैं अच्छे से रहते हैं कोई बीमारी जैसे नहीं हो सकती है कोई सभी बीमारी से दूर रहते हैं योगा करने से हम बहुत अच्छे महसूस करते हैं सुबह सबसे पहले सुबह उठ कर कुछ योगा हमें करनी चाहिए ताकि शरीर हमें स्वस्थ शरीर में हमें स्वस्थ मिलती है और कई बीमारियों से भी बचाती है जो कि योगा करना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम सब योगा करना चाहिए सब मिलकर नहीं हो तो टीवी पर भी देख कर आप कर सकते हैं योगा मोबाइल में भी देख कर कर सकते हैं योगा और कुछ लोग तो सिखाते भी हैं जो सीखना ज़रूरी है धन्यवाद